हॅलो आं सांगात टोपले खाजेंकार उलयता मात्शीं लाडू बरें केन्ना जाय तुमका पांच तारीख पांच तारीख ऑके बरें तुका नू एक चार दीस पयली येवन फिफ्टी पर्संट अमांवट पेमेंट करपाक जाय करून करपाक जाय आमचे हितून मागीर तुका आनी पळयता लाडू खंयचे जाय ते सगळे येवन तू पळोव शकता खंयचे लाडू जाय तुका कसले जाय हय वरायटीज आमची आसात बेसन तिळाचे रव्याचे पिटाचे बियांचे कसले जाय तुमता सांगात

ड्रायफ्रूट्स ड्रायफ्रूट्स म्हणल्यार तेत बियो बी घालून तें बरें बरें मेळटले मेळटा पांचशी नू पांचशी तुमका ते सायज कितली जाय ती तुमका येवन पळोवची पडटली खंय रावता तुमी रेवोड्या म्हणल्यार पयस जातले तुमका ना नू बरें बरें तुमी अशीत येव हा पळय फिफ्टी परसेंन्ट पॅमेन्ट दिवंक येतले पळय तेन्ना येवन तुमका सायज कसली जाय लाडू टेस्ट करूं शकता तुमी येवन तेन्ना आमका सगळे सांगात रोखडी आमची एक चार दिसां भितर तुमका ऑर्डर मेळटली तुमी सांगिल्ली

शंबरांक आमी चार लाडू बसयतात पूण तुमका मोटे जाय जाल्यार तीनूय बसता बारीक जाय जाल्यार सवूय बसता तुमका जाय तशे सांगात तुमी येया आनी हय आमी तशीं हय नेवऱ्यो करता नेवऱ्यो करता नेवऱ्यो आनी दुसरेंय पांच खाजें चवथीक हेका वज्याचें सगळ्यो ऑर्डरी घेता आं येया तुमी येया आनी पळयात तुमका दिता